अॼु ॾिसण वञू त समाचार ऐं मीडिया पंहिंजो ॾाढो सुठो कमु करे रही आहे अॼु पाण खे देश विदेश जी चंङी खबरूं पाण खे मीडिया द्वारा ज मिले थी ॾिसूं था त पाणि जीअं धर्मस्थल ते आहे हेॾो वॾो तीर्थस्थल आहे जिते पाणि असां मींस पाणि नथा पूॼी सघूं त उते पाण खे मीडिया वठी थी वञे ऐं पाण खे मीडिया द्वारा पाण खे हुन खबरूं हुनजी मिली सघनि थियूं ऐं पाण खे हुनजा दर्शन बि थी था सघनि नईं नईं जॻहउनि जे लाइ नईं नईं स्थल लाइ नईं नईं खोण विस्तारूं नयूं नयूं विकसित थिया या कोई बि नईं नईं न्यूज़ अथवा नवां नवां समाचारु पाण खे मीडिया पाण खे खबरूं सभु इहा टीवियूं ज ॾियनि थियूं ॾिसो त अॼु ॾाढी सुठी चैनलूं अची वेयूं आहिनि टी वी नाइन आहे वी टी वी आहे स्टार न्यूज़ आहे अहिड़ी त को इलाही चैनलूं आहिनि जेको पाण खे ख़बर बि ना आहे हेॾो अॼु टीवीअ में मीडिया विकसी वियो आहे ऐं मीडिया पंहिंजो कमु ॾाढो बेख़ूबी करे पिए थो ॾिसूं था त अमुक सुठो बि आहे अमुक ख़राबु बि आहे अमुक अहिड़ी जॻहयूं आहिनि अमुक टे चारि फ़िल्मी स्टार वीचारा आहिनि त उन्हनि जी पसनल लाइफ़ त मीडिया सभु पंहिंजो ॿाहिरि कढी करे हुनजी पसनल लाइफ़ खे बि विखरे थी छॾे